पाँच लाख पाँच सौ पचास दो लाख दो सौ दस तीन तीन लाख तीन सौ चालीस चार हजार चार सौ पचास पाँच लाख पाँच सौ दस